दिक्खो जी जियां बााईक होंदी ऐ न्हाड़ा फायदा बी होंदा ते नुक्सान बी होंदा सारें शा बड्डी गल्ल ऐ कि फायदा एह् होंदा कि कुदै बी आई जाई सकदा आरामै नै घरैं आह्लै बी लेई जाई सकदा घरैं आह्लै बी लेई जाई सकदा घरैं आह्लै बी लेई जाई सकदा अवा दऊं गल्लें चा इक गल्ल होर होंदी कि हुन आखने दा मतलव एह् कि फायदा बी ऐ ते नुक्सान बी ऐ भाई मेरी मन पसंद बाईक ही बुल्लट मिगी जाच नेईं ही ओंदी ते दो हजार ग्याराह् बिच में सिक्खी जाच लाईसैंस बनाया लाईसैंस बनी आ बारां च लेई लेआ ग्लैडिएटर ग्लैडिएटर बेचेआ फ्ही लैता फीचर फीचर लैता ते फ्ही कन्नै गै दो रक्खी ले इक होर लेई लेआ ग्लैमर फीचर बी बेची ओड़ेआ ते फ्ही लैता बुल्लट उसलै बुल्लट दी बड़ी वेटिंग होंदी ही चौदां च लैता बड़े मुश्किलें कुसै दी सिफारशां कराई कराई

जिसलै थ्होइया फ्ही ओह्दे बाद बुल्लट लैता ते बड़ा शौकीन हा में बुल्लट चलाने दा कदें उवडे़ चिगडे़ ताहीं तुआहीं सारें फ्ही में केह् कीता कि जिसलै लॉकडाउन आया फ्ही में बुल्लट बेची ओड़ेआ उसलै में बुल्लट बेची ओड़ेआ फ्ही रेस चली बेदी गडियें दी स्कूटियें दी फ्ही स्कूटियां चली पेदी हिंया स्कूटी लैती चलाना अपने मजे कन्नै आरामै नै कोईं चिंता नीं कोई टैंशन नीं ना परतौने दा डर ते ना कुदै ना परतौने दा डर ते ना कोई अपने इयां मजा बड़ा औंदा हुन दिक्खो जियां भाई ऐ बी फायदेमंद ऐ ना कुदै जामै दी टैंशन इक होर बी ऐ जिसलै कुदै ठंड होंदी बड़ी बुरी हालत होंदी बाईक उप्पर हुन अज्जै कल्लै दे जेह्डे जाक्त न ओह् केह् करदे कि बाईक नीं चलानी उसी होर हिसाबैं नै यूज़ करना ओह् दिक्खो हा नुक्सान दायक बी ऐ नीं ते एक्सीडैंट होआ ते पीऐ चलांदे केई कियां चलांदे कोई कियां चला दा अज्ज कल जक्तें कट मारने दी बड़ी आदत होई दी हुन मां प्यो ते बिचारे घर बैठे दे उनै ते लेई देऊ़डी बाईक हुन जेह्के बच्चे न ओह् नेईं ढंगै दे चलदे ओह् नेईं ढंगै तरीके दे चलदे ऐ ते फायदा बी ऐ ते नुक्सान बी बड़ा दोनो गल्लां न कोई बी चीज होंदी ऐ ते ओहेदा इक पॉज़टिव इम्पैक्ट बी होंदा ते नैगिटिव बी हुन अगर अस उसी जियां उनें दस्से दा कि अंडर स्पीड चलानी आऊट ऑफ स्पीड नेईं जाना बाई ऐ जेह्डी़ उसी तुस पावैं गड्डी आक्खी लोओ उसी उनै कंट्रोल च चलाना जिन्ना तुस उस गी सम्भाली सको अगर आऊट ऑफ कंट्रोल जाह्गे तां नुक्सान बी होंदा बाकी मेरी मन पसंद बाईक ही बुल्लट जिस टाईम ओह्दा बढा क्रेज़ हा ते हुन असैं स्कूदी रक्खी दी स्कूटिया दा बड़ा नजारा मजा आई जंदा चलाने गी अपने कोई ओह् नी टैंयशन नीं कोई गेयर नीं पाना कोई किश नीं पाना स्टार्ट करो बल्लै जेह्यै चुप चपीते अपने रेस देनी बाकी लोग हुन गलत यूज़ बी करा दे एह्दा हुन तुस आक्खो शाराब पीऐ चलाना शूरू करूड़नीं निक्के निक्के बच्चें गी देऊडनी हुन सरकार नै बी पाबंदी बड़ी लाई दी ऐ सरकार नै बी पाबंदी बड़ी लाई दी ऐ अंडर एज बच्चें गी नेईं दित्ती ऐ हुन तुस दिक्खो ते तेरें सालें दा जाक्त जां बाहरें सालें दा जाक्त फुर्र फुर्र करा दा ते चला दा मां प्यो नेई पुछदे उंदै घरै आह्ले नेईं पुछदे इयां बच्चे गी चाबी देना कल गी कोई ग्रह बनी जा जां कोई किश होइ जा